जय झूलेलाल रोटी जे मामले में चस्को त असांजो सिंधियुनि खाई कोई नी असांखे त वणंदो सभु आहे उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय कॉन्टिनेंटल जो बि हुजे लेकिन ॾखण पासे जो त असांजो फेवरेट आहे छो फेवरेट आहे जेकी सभिनि खां पहले त घर जा सभु ॼणा पसंदि कंदा आहिनि खाइणु ॿियों अधु तयारी राति जो थी वेंदी आहे त हिन करे वणंदो आहे ऐं ॿियों टेस्ट त आहे ई बढ़िया जे छा थियो त असां वियासीं ॾखण पासे उते असांखे मिलियो इहे सभु खाधो इडली सांभर उत्तपम वड़ा त आहियो ॿारनि खे मज़ो बसि हिते खां पोइ छाहे इन में इन जो त चस्को ई लॻी वियो आहे ॿारनि खे वॾनि खे इन इन कारण असांखे इहो खाधो ॾखण जो वणंदो आहे इन जे अलावा घर में अगरि ठाहियूं हिकिड़े ॾींहं बि ठाहियूं त सभु पूरो नाश्तो खाइनि त वरी ॿार मंझंदि बि खाए तंहिंखां पोइ बचे त उन जो बि कुझु न कुझु असां ठाहे वठूं उत्तपम ठाहे वठूं इडली ठाही त ॿिए ॾींहं ते उत्तपम ठाहे वठूं

अगरि अञा त बचे त बि ख़राबु न थिए ॿ टे ॾींहं असां रखे सघूं फ्रिज में त वड़ा ठाहे वठूं पोइ वरी ऐं दाल त असां सिंधी रोज़ु खाऊं त दाल में खणी सांभर मसाल्हो विझूं त ॿार बि ख़ुशि असां बि ख़ुशि झटि ठही वियो खाधो तंहिं करे सभु खाधनि मां इहो असांखे थोरो हल्को बि लॻंदो आहे छो जेकी ॿियनि खाधनि जी अपेक्षा इहो असां हिकु करो नाश्ते में कयोसीं चाहे राति जो ठाहियोसीं रोटीअ में त सभु खाई उथंदा आहियूं ढोसा त अरे वाह ढोसा त ॿारनि खे ॾाढा वणनि ॿार त ईअं का ईअं खाइनि जीअं पतो ई न पए चारि खाई वठनि पंज खाई वठनि ख़ुशि ॿार बि असां बि ख़ुशि जय झूलेलाल